आजकलके परिवेशमे जेनाकि पता ही होतै कि ईसब छै कि बेबसाइ आजकल किछु कोइ छोट या फेर बड़ नहि होइ छै तऽ आजकलके परिवेशमे जेना छै कि बचपनसँ ही अगर कोइ भी चीजके अगर सीखल जाइ तऽ अबैवला दिनमे ओहिपर महारत हासिल कएल जा सकै छै जइसेकि खेते छै मानि लू सबसँ सबसँ आसान अगर देखल जाइ तऽ खेती छै तऽ खेती छै कि चूँकि ई छै ने कि पीढ़ी दर पीढ़ी ई अबैत आबि रहल छै तऽ अगर जे कोइ भी बच्चा छै तऽ ओ अगर खेतमे जाइ नियमित रूपसँ वहाँपर गेलाके बाद अगर पूछै कि कोन खेत छै एहिमे कोन सा बिआ लगतै बिआ लगतै तब ओहिमे कतना पानी पड़तै कतना खाद तरहके तऽ ईसबके अगर बचपन बच्चा अगर बचपनेसँ रुचि लेबे तऽ एहिमे तऽ किछु खास पढ़ाइ तऽ लागै नहि छै आओर जेनाकि पता हैत कि अशिक्षित अशिक्षित लोकके पहिल पसन्द होइ छै खेती तऽ हलाँकि अगर शिक्षित छै तऽ ई तऽ आओर ज्यादा प्लस पोईंट छै एहिमे आओर जैसेकि आटा भेलै आटा मिल हो गेलै तऽ आटा मिलके भी जहन छोट मोट ई छै आओर एगो मोटर बैठाबैके छै ओतऽ तऽ एगो मिल लगा दैके छै तऽ एहिसबमे किछु खास मेहनत भी नहि छै आओर किछु खास माथापच्चीवला काम भी नहि छै मुर्गी पालन छै डेयरी ई छै तऽ डेअरी छै तऽ डेअरीमे भी ज्यादा किछु छै नहि बस तीन चारि गो गाइ या फिर भैँसी रखैके छै तीन दिन अपना स्तरपर जितना हो सके आओर ओही हिसाबसँ ओकर दूध जे छै जइसेकि सुधाके चाहे बाकी स्थानीय जइसेकि छै वहाँपर फैटमे फैटमे के ईसब लऽ लै छै तऽ दूधके खपत चूँकि हर जगह छै तऽ ई डेअरी जे फार्मिंग छै से सबसँ अच्छा नीक मानल जाइ छै